हम तऽ न्यूजपेपर लैत छियै ओहिमे पढ़ैत छियै अपना पर ओहिमे तऽ बच्चो लोगके बहुत चीज आबैत छै जाहिमे बच्चा लोगके खेल कूदके बहुत सारा चीज देल रहैत छै बच्चा लोगके खेलकूदके इसीलिए देल रहैत छै की बच्चा लोगके मानसिक विकास आगे बढ़य बच्चा लोग अओर माथा ओकर लोगके डेवलप करय ओ लोग आओर आगे बढ़य लेकिन हम न अपना जरूरतके चीज बस पढ़ैत छियै की न्यूजसभ देखैत छियै ओहिमे आ अपन जरूरतके सभ चीज देखैत छियै जाहिमे देश दुनियामे की हो रहल है नहि हो रहल है ओकरासँ जुड़लसभ न्यूजपेपर पढ़ैत छियै न्यूजपेपर पढ़यके बाद हम तनी सोचैत विचारैत छियै तब ओहिपर चर्चा करैत छियै घरमे की एना होना चाहिए ओना होना चाहिए डिस्कशन करैत छियै बच्चालोग तऽ उतना कुछ नहिए न पढ़ैत छै लेकिन जे बच्चा लोग पढ़ैत छै ओ बहुत आगे बढ़ैत छै पढ़ लिखके आओर खेल कूदमे आगे बढ़ैत छै पार्टीसिपेट करय ओकरा हौसला मिलैत छै की हम ओकरासँ आओर आगे जइयै आओर आगे बढियै आओर आगे बढियै आओर जीते अगर कोइ बच्चा अगर पार्टीसिपेट करय तऽ ओहिमे आओर आगे बढ़ीक ओकरा अगर जीत गेलय तऽ ओकरा आओर आगे बढ़यके लिए मिलैत है हम एकरासँ आओर अच्छा खेल खेलियै जाहिमे हम आओर आगे बढ़ी आओर हमर नाम होतय आजकल बच्चा लोग कितना क्रिकेट खेलैत छै फुटबॉल खेलैत है जैसेसे पबजी खेलैत है पबजी तऽ बहुत खेल माइंडके डिस्टर्बे करि दैत छै लेकिन आओर भी डिफरेंट डिफरेंट खेल होइत छै जे बच्चा लोग खेलके अपना मानसिक विकासके आगे बढ़ाए सकैत छै बहुत सारा खेल एसन भी छै जेकरासँ बच्चाके लाभ भी होइत छै आओर हानि भी होइत छै जैसे फ्री फायर आओर जाके पबजीसभ बच्चाके हानि करैत छै लेकिन ईसभ चीज नहि खेलना चाही आओर फुटबॉल खेलना चाहिए आओर क्रिकेट खेलना चाहिए कबड्डी खलेना चाहिए ईसभसे बच्चा के की होइत है मानसिक भी अच्छा है आओर देह भी फिट रहैत है फिटनेसके साथ साथ ओ ग्रो भी करए है दुनियामे डेवलप भी करय है अपनासभ चीज